अगर से हम बात करें तो किफायती परिवहन अगर से मौजूद हो तो शहर के या कस्बों के लोगों को कई सारी अच्छी सुविधाऐं मिल पाती हैं जैसे उन्हें स्वास्थ्य सेवा शिक्षा एवं नौकरियों में भी बहुत सारी मदद करती है जब हमारे यहाँ अच्छी परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो तो किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति या फिर अन्य किसी व्यक्ति को अगर से स्वास्थ्य में दिक्कत या हानि होती है तो उसे दौरान उनके गंतव्य स्थान से लेकर के अस्पतालों तक पहुंचने में बहुत ही राहत होती है अच्छी सड़कों को होने की वजह से एवं शिक्षा में भी स्कूली बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करने में काफ़ी सहूलियत प्रदान होती है ऐसे ही अगर से कोई भी व्यक्ति नौकरी करता हो तो उसे एक जगह से दूसरे जगह तक आने जाने एवं नौकरी को खोजने में कम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसलिए परिवहन एक बहुत ही अहम भूमिका हमारे जीवन में एवं हमारे समाज में निभाता है